असांजे जूनागढ़ में असां सिंधियुनि जो त्योहार चेटीचंड बि धाम धूम सां मल्हाईंदा आहियूं जंहिं में मूं मूर्तिअ ठाहिण में भाॻ वरितो हुओ ऐं मूं झूलेलाल भॻवान जी मूर्ति ठाही हुई सभिनिनि असांखे सुठो प्रतिभाव ॾिनो हुओ मुंहिजो इहो अनुभव माने ज़िंदगीअ जो सभु खां सुठो अनुभव हुओ